जैसे बैंकमे लोन उठबय छै तऽ दीदीके पासबुकमे एन्सुरेंश रहयके चाही ताकि कहींभी दुर्घटना कहींभी भेलय तऽ ओइमे दीदीके मदति मिलय छै चाहे एस्टिडेंट होलय तऽ ओकरा दू लाख रुपैआ तक मिलय छै अचानक मौत भेलय तऽ चारि लाख रुपैआ मिलय छै आओर जे बीमारी अगर ग्रसित छै तऽ ने हमरा इलाजमे जुटि रहलइ पैसा स्मार्ट कार्ड बनय छै तऽ सरकार ओइमे पाँच लाख रुपैआ देने छथिन ताकि गरीबके सहायता और मिल सकय छै मुफ्तमे इलाज भी होइ सकय छै चाहे ऑपरेशन भी भेलय तऽ आदमी मरि नहि सकय छै उ स्मार्ट कार्डपर इलाज भी करि सकय छै बहुत तरहके उ स्मार्ट कार्डमे ओइमे सहायता मिलय छिकै हमरा सब गरीब आदमीके सरकार बहुत लाभ देलखिन हन ई स्मार्ट कार्ड हर कभी पहिले नहि रहय रहय जे केतना आदमी बीमारसँ उ खतम होइ जाइ रहय अभी स्वास्थमे से स्मार्ट कार्ड देलखिन सरकार तऽ इलाजमे सुविधा होइ छै ऑपरेशने भेलय तऽ स्मार्ट कार्ड लगाइके लोग ऑपरेशन करबाइ लै छै शरीर स्वस्थ हो जाइ छै खोजय लए नहि पड़य छै पहिले पाँच रुपैये तीन रुपैये लोग सैकड़ा उठाकऽ ब्याजपर रुपैआ लए कऽ लानय रहय तब उ शरीरमे इलाज करबय रहय तब तब स्वस्थ होइ रहय जकरा नहि रहय रहय रुपैआ तऽ बीमारसँ मरि जाइ रहय लेकिन सरकार अइपर लागू कयलखिन जे स्मार्ट कार्ड गरीबमे देलखिन तऽ अभी अगर नहि भी हमरा कर्जा कहीं मिल रहलइ हन तऽ हमर स्मार्ट कार्डमे इलाज होइ सकय छै अभी तऽ सरकार एतना सुन्दर कए देलखिन हन से जीविका तकके हेल्प देलखिन हन जे अपना लोन भी उठाइकए गरीब लोग छोटा छोटा अपना पूँजी लगा कऽ अपना काम रोजगार करि कऽ उ परिवारमे सुख शान्ति फैलाय रहलइ हन अच्छा छै ई लिये जे सब हँ एतना स्मार्ट कार्ड जे बनेने छथिन तऽ बहुत सुन्दर लाभ देलखिन हन सरकार ई लिये